पंजुवीह फरवरी ॿ हज़ार ॿावीह छहीं जनवरी ॿ हज़ार टेवीह नाईं अगस्त ॿ हज़ार चोवीह ॾहीं जून ॿ हज़ार यारहं छवीह सितंबर ॿ हज़ार ॿारहं